संस्कृतायेचेर शिक्षणाचो प्रभाव हो हालींच्या काळांत दिसला कारण नवी युवा पिळगी आतां शिक्षण घेता ताका लागून आतां सगळ्यांचे विचार बदलता जेन्ना आमी सण समारंभ करता ते पयलीं कडक रिती रिवाज पाळून करताले पूण आतां तशें कांयच दिसून येना चड जर मासीक पाळी आयली जायत्या धर्मांनी मासीक पाळी संबंदीत परंपरा आसता इस्लाम धर्मांत मासीक पाळयेच्या वेळार बायलां कडेन लैंगीक संपर्क संपर्कांत येवपाक बंदी घाल्या कुराणाच्या दुसऱ्या अध्यायांत कांय विद्वान म्हणटात की मासीक पाळी आशिल्ल्या बायलांक वदू सांबाळपाक मेळना अशी स्थिती आसता आनी देखून तांकां कुराणाच्या अर्बी आवृत्तीक हात लावपाक बंदी आसता उल्टी रगत येवप लैंगीक संबंद बांयत वचप अशी हेर जैवीक आनी अनेकशीं कार्यांक मनशाचो बुद्धी अवैध करतात ह्या धर्मांत मासीक पाळयेच्या वेळार बायलेक निदां म्हणटात आनी तांचेर कांय कृत्यां करपाक बंदी घालूंक येता देखून ज्या लोकांच्या तोर्तांत मासीक पाळी आशिल्ल्या बायले कडेन संभोग करपाक बंदी आसा हिंदू धर्मांत मासीक पाळी आशिल्ल्या बायलांक परंपरेन विधी पूर्वक अशुध्द मानतात आनी तांकां पाळपाचो नेम दितात मासीक पाळी शिक्षण असतंती देशांतल्या शाळेंत लैंगीक शिक्षणाच्या संयोजनांत खुबदां शिकयतात जरी चलयो मासीक पाळी आनी योवण हाचे विशीं म्हायतीचो मुख्य स्त्रोत आसपाक आवय पसंद करूं येता मासीक पाळी विशीं म्हायती चड करून इश्ट आनी वांगड्यां मदीं वांटून घेतात जाका लागून वयांत येवपी विशीं चड सकारात्मक नजर मेळूं येता समाजांतल्या मासीक पाळयेच्या शिक्षणाचो दर्जो लोकांक हें प्रक्रिये विशीं समजून घेवपाची उत्सुकताय थारायता सगळ्या संस्कृताय मासीक पाळयेचो खलनायक ना आसता आफ्रिकेचे ब्लॅक लोक मासीक पाळयेच्या रग्ताक पवित्र मानतात आनी प्रजनांत प्रजननांत ताचें म्हत्व वळखतात दोन हजार तेरा वर्साच्या एका नियाळांत मासीक पाळयेचो संबंदूय अस्तित्वांत नासपाची शक्यता आसा असो निश्कर्श काडला जशें जशें आतां आतांच्या पिळगेन जशें शिक्षण वाडत गेलें त्या प्रमाणें लोकांचे विचार वाडत गेले आनी ते तरेन आतां उदर शिक्षणाच्या मतान ह्या संबंदी लोकांचे विचार बदलत गेले